جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا استعمال کافی کم ہوا ہے جیسے کہ اردو زبان کا استعمال صرف مسلم دیشوں میں ہی ہوتا ہے اردو اردو زبان کا استعمال کمپنیوں میں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کیا جاتا ہے جبکہ انگریزی بھاشا کا استعمال پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اردو بھاشا ایک ایسا بھاشا ہے جو جس کو صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اردو بھاشا اپنی زبان میں بولے جانے والی لینگویج مسلمان ہی یوز کرتا ہے اس کا استعمال بڑی بڑی کمپنیوں میں ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج کے لیے کیا جاتا ہے اردو زبان سب سے پوری دنیا میں کم بولے جانے والی ایک زبان ہے اردو ایک ایسی بھاشا ہے جو مسلمان اپنے ہی زبان میں اس کو استعمال کرتا ہے جبکہ دوسری لینگویج میں بات کرے تو انگریزی کی انگریزی ایک ایسی بھاشا ہے جو پوری دنیا میں بولی جانے والی بھاشا ہے انگریزی زبان پوری دنیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے جبکہ اردو کا استعمال ہم لوگ روز مرہ کی زندگیوں میں کرتے ہیں جیسے عام طور میں ہر اپنے فیملی کے میں سب کا استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان ایک ایسا زبان ہے جو مسلمان ہی اس کا استعمال کرتا ہے اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان بہت ہی کم بولے جانے والی زبان ہے دھیرے دھیرے اردو کی زبان بولنے جانے والی میں کم ہو رہی ہے جبکہ انگریزی زبان ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں بولی جانے والی زبان ہے اس اردو زبان کی بات کریں تو کمپنی میٹنگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ار انگریزی کا بھی ہوتا ہے جبکہ اردو زبان بہت ہی کم کیا جاتا ہے